जोंहा गोदो खस्थ'मोन बिरादनो हाग्रा बारियाव थानाय मानाय दा नै जों खस्थ'जों बन लायनाय बनआबो हाग्रा बारियाव गैला खस्थ' नागिरनांगौ दा बिनि थाखायनो जों खुनुरुखुम सरकारा थिननाय हिसाबाव नों आं खोनानाय हिसाबाव जों गेसखौ मोननानै जों मोजां एसे संनानै दा फिसा फिसौखौ जों जोथोना लागासिनो दा बिनि थाखायनो जों बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बिनि थाखायनो जों फिसाफोरखौ जिखुनु फरायनायबाबो जिखुनु माबानिआवबो फिसाफोरखौ जों फुंआव फुंआव जाहोनाय मानाय एसे माबा रेजें जाबाय बिनिफ्राय जों दा मोजां मोनबाय दा बिनि थाखायनो जों फिसाफोरखौबो थाइमलि थाइमलि संहोनाय जाहोनाय जों स्कुलफ्राव थिनहरो दा बिनि थाखायनो जों एसे रेहाय जानाय जाबाय